नमस्ते मैं यश की मम्मी इसके तो मैथ्स में और इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आए हैं आप लोगों को ध्यान देना चाहिए आप लोगों को प्रेक्टिस कराना चाहिए हम लोग इतना मंहगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को ध्यान देना चाहिए फ़ीस भी इतनी ज़्यादा है ठीक है ना हम ध्यान देंगे घर में भी ठीक है ना हम लोग भी ध्यान देंगे और आप लोग भी ध्यान दीजिए आप लोगों को उस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कुछ बच्चे अच्छे निकल होते हैं होशियार और कुछ तो थोड़ी कमज़ोर होते है तो कमज़ोर बच्चों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए घर में तो हम लोग ध्यान देते ही हैं पढाते हैं और अब कोशिश करेंगे अच्छे से थोड़ा हम भी ध्यान देंगे देखते हैं कोचिंग वगैरह भी लगाएंगे इसके लिए कौन सी मैडम पढ़ाती हैं इसको चलिए मैं वो मैडम से भी मिल लेती हूं उनको उनसे बात करती हूं कि वो भी थोड़ा ध्यान दें और कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है वो पेंटिंग में भी तो बहुत अच्छा है आप लोग उसको ध्यान दीजिए जिसमें उसका हाँ ड्रॉइंग पैंटिंग में बहुत अच्छा है अगर आप लोग उसको और ज़्यादा अच्छे से करने लगेगा आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो ठीक है ठीक है मैम मैं उनसे भी बात कर लेती हूं और आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए ओके ठीक है हां हां ठीक है मैं कर लेती हूं